इस लाइटर दे बारे च बस इक्को माड़ी गल्ल ऐ कि बार बार इसी चार्ज करना पौंदा ऐ जानी बैटरी बड़ी जल्दी खत्म होई जंदी ऐ